मुंहिंजी हिकु भेण आहे असां जॾहिं खाइण लाइ वेहंदा आहियूं हुनखे बि पालक वणंदी आहे मूंखे बि पालक वणंदी आहे कॾहिं मम्मी मुंहिंजी भींडी ठाहींदी आहे त असां ॿई साण वेही करे बि खाईंदा आहियूं हुनखे बि भींडी वणंदी आहे ऐं कपिड़नि में असांखे जींस टी शट वणंदी आहे मूंखे त हुनखे बि जीन टी शट पाइण लाइ वणंदी आहे ऐं जॾहि असां होटल में वेंदा आहियूं त हुनखे ऑडर कंदी आहे पिज़ा त मूंखे बि पिज़ा बि वणंदी आहे कॾहिं असां ॿाहिरि वेंदा आहियूं घुमण लाइ त कॾहिं हुनखे दिलि थींदी आहे चॉकलेट खाइण जी त मूंखे बि चॉकलेट वणंदो आहे अऊं कॾहिं असां होटल में वेंदा आहियूं पाटी करण लाइ गेट टूगेदर त उहा बि मंचुरियन ऑडर कंदी आ त मां बि मंचुरियन ई ऑडर कंदी आहियां असां लॻभॻिलॻ ह असांजो जीअं हर हिकु शइ में कॉमन आहियूं ऐं कॾहिं कॾहिं मां कॾहिं करेलो खाईंदी आहियां त हुनखे करेलो बिल्कुलु न वणंदो आहे ऐं मां चओली कॾहिं खाईंदी आहियां त हुनखे चओली बिल्कुलु न वणंदी आहे ऐं कपिड़नि में कॾहिं कॾहिं मां चवंदी आहियां सलवारु कमीज़ पायां त मां सलवार कमीज़ पाईंदी आहियां लेकिन हुनखे सलवार कमीज बिल्कुलु न वणंदो आहे कॾहिं कॾहिं मां न्यूसपेपर पढ़ंदी आहियां घर में वेही त हुनखे न्यूसपेपर क बिल्कुलु न वणंदो आहे